हल्लो हां जी हा ॿुधाए हां जी हा जी न न ईअं त कोन थी सघंदो छो त ॿिया ॿार बि ख घुरंदा रहंदा आहिनि उन्हनि खे बि ॾियणो पवंदो आहे त हेतिरा ॾींहं त असां किताबनि खे कोन रोकींदा आहियूं त इन करे न न तूं टाइम ते जमा करिणा ई पवंदई छो त ॿियनि खे बि मूंखे ॾियणो आहे ॾिसिणो आहे ऐं हिक हिक वरी खणी थोरनि ॾींहंनि खां पोइ इशू कराएजांइसि न त थोरनि ॾींहंनि खां पोइ वरी इशू कराएजांइ न थोरनि ॾींहंनि खां पोइ वरी इशू कराएजांइ न त तूं मुंहिंजी प्रॉब्लम समुझी कान पई न रुपिया त ठीकु आहे हू त ॾींदीअं पर ॿियो घुरंदो हुन खे मां जवाबु कान ॾई सघंदसि न मुंहिंजी प्रॉब्लम त समुझ न मूंखे त वॾनि खे जवाबु ॾियणो पवंदो आहे चवां त पई ॿ टे ॾींहंनि खां पोइ खणी इशू कराए न वरी ॿ टे ॾींहं

ठीकु आहे ॿिनि ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे त पोइ हिकिड़े ॾींहं जो पंज रुपया ॾई ऐं एड करे ऐं जेतिरो जल्दी थी सघई ॾई वञिजांइ पोइ मां समुझा थी हुननि खां बि ठीकु आहे हम्म कहिड़े मैथर्ड जो कहिड़े मैथर्ड जो खपई हा हू त घणई थी वेंदी सतनाम सतनाम साखी वारनि जी बि आहे जम्मा राधास्वामी वारनि जी बि आहे ऐं जेके गुरु टी वी ते बि ॻाल्हाइनि था उन्हनि जूं बि आहिनि सत्संग जे लाइ त घणई किताबूं आहिनि ऐं हा भॼन जूं बि आहिनि ऐं राधास्वामी में त शब्द जी थींदी आहे विनती और प्रार्थना आहे ऐं जीवित मरिये भव जल तरिये घणई किताबूं आहिनि घणई किताब हा हा त पोइ अगरि नामदान वठण जी जिज्ञासा आहे त जिज्ञासुओं के लिए हिकिड़ी किताब आहे ऐं ईअं ई संतमत प्रकाश पंज पंज भाॻ आहिनि यां च रामचरित मानस ते बि डीटेल ॾिनल आहे त उहो तव्हां जो इंटरस्ट जेको आहे अगरि चाहियो था कि मूंखे नामदान खपे ई खपे त ॿ टे नंढियूं नंढियूं किताबूं आहिनि जेके पढ़ी पोइ अप्लाई करे थो सघिजे जेॾीमहिल बाबाजी नामदान ॾियनि बाक़ी सतसंग जे लाइ त भॻवद गीता कोड़ी कान्हे भॻवद गीता उहा कान्हे जेका कृष्ण भॻवान जी लिखियल आहे हू सॼी हुन जो सार आहे हुन जो कि मतिलबु छा आहे कृष्ण भॻवान छा चवणु चाहींदो हो ऐं छा कंदो हो उन जा टे पार्ट्स आहिनि ऐं हू बिल्कुल हुन वांगुरु पढ़िजे थो जो पे सॼो गीता जो सॼो मतिलबु समुझ में अची थो वञे कृष्ण जी लीलाऊं कोन लिखियल आहिनि लिखियल आहे कि कृष्ण हिन जॻहि ते हीउ समुझाइणु चाहींदा हा ईअं करणु चाहींदा हा इन करे ऐं सतसंग जे बारे में त अपार अथई लाइब्ररी पूरी भरी पई अथई हम्म जेके बि तव्हा खे खपनि अची ॾिसिजो हा हा जॾहिं जमा कराइणु ईंदीअं न तॾहिं तूं ॾिसिजांई ऐं हर हुन जो गुरू जो समुझण जे लाइ जेके करे पढ़िजांइ त ॾाढी सुठी सभु मिलंदव मिलंदव हां जी

हां जी हा हा वक़्ति क वक़्ति कढी अचिजांइ जंहिं करे तूं वक़्ति सां आराम सां वई ॾिसिजांइ ऐं जेको बि आहे ऐं सॼी ॾिसिजांइ ऐं मां तोखे इशू कराए ॾींदीमांइ सतसंग जूं किताबूं हां जी ठीकु आहे ठीकु आहे ओके